मड़ेओ केह् सनां में लैते हैडफोन ते आखे दे हे कि तोहें भला एह् हैडफोन बड़े गै शैल न तुह लेई लैओ ते तिन्न म्हीने तोहें गी गरंटी बी दिन्नेआं एह् शैल चलने ऐ हैं चलो खरीदी ले हैडफोन ते फेर आई जोल्लै घर खरिदयै ते आ'ऊं चलाए उसी हैडफोन चलांदे होएआ इक म्हीनां होएआ ते फेर ओह् हैडफोन अपने आप इक बंद होई गेआ हैं निकली गेई खराबी इक चलै कदें इक खराब होई जा कदें इक चलै कदें दुए च बाज आवै मतलब खराब खराब होई गे फेर केह् करना तिन्न म्हीने गरंटी दित्ती दी नां ओह् इक म्हीना सोआदे दे चले हैं ते केह् करने केह् करने हे नेह् मोएं छड़े बेचने होंदे हैडफोन अपने ते दकानां पाई लैनियां एड्डियां एड्डियां ते फेर केह् कीता में जोल्लै गेई बापस करान इक ते इ'न्ना कराया खर्चियै उत्थै गेई मुड़ियै उस्सै केह्ड़ी दकानै उप्पर कि चलो मड़ेओ बापस लेई लैओ ते नमें देउड़ो हैं फेर केह होएआ कि जोल्लै गेई ते लैते दित्ते उ'नेंई हैडफोन दित्ते बापस ते मेहें तोहें एह दित्ती ही हैडफोन लैते हे तुं'दे कोला ते जोल्लै बोलेआ कि भैया तुं'दे कोलुं हैडफोन लैते ते एह् है नी चला दे हैन हून अजें ते मड़ोएओ इक म्हीना होएआ लैते दे ते तोहें आखेआ तिन्न म्हीने दी गरंटी ऐ ते एह् चलने हैन ते बाद च बी शैल चलङन मोए चले एह् इक म्हीना नी शैल कड्डेआ इ'नें ते एह् केह् हैडफोन दित्ते तुसें मिगी इक तां में छोआइयां शैल चार पंज छोआइयां उसी बनी गेआ कि केह तूं मिगी हैडफोन दित्ते तू ते बोला दा हा कि बड़े शैल चलने ऐ चलने ऐ एह एह्दी गरंटी ऐ एह् कम्पनी दे न केह्ड़ी कम्पनी ऐ जेह्ड़े इक म्हाने दे अंदर अंदर खराब होई गे हैडफोन ते जोल्लै एह चीज गै नी चलने आह्ली ते केह् कनेह् तस बेचा दे ओ हैनी ते में शैल शैल बेस्ती बी करुड़ी ऐ ते बड़ा गै गंदा ऐक्सपीरियंस रेहा एह् मेरा एह् बड़ी गै घटिया चीज बेचने उप्पर लग्गे दे ओ तुस ते एह् केह् चीज दित्ती तोहें मिगी चलो इसी बापस गै लेई लैओ हून होर कोई हैडफोन देओ मड़ो मी केह् भरोसा हून तुं'दे उप्पर तुस एह ते बापस लेई लैगेओ होर देगेओ मिगी ते ओह् केह्ड़े मेरे चलने न मिगी पता ओह् इक म्हीना बी नी चलने ते फेर जोल्लै इक म्हीना नी चले ते फेर दित्ते बापस ते फिर बापस जोल्लै लैते न उ'ने ते बोला दा कि चलो लेई जाओ ते इसी चलाइयै दिक्खो एह्दी दुए लैते ओह्दे कोला ते ओह्दी बी तिन्न म्हीने गरंटी दिन्नां तुसें ते एह् लेई जाओ घर लेई जाओ ते चलाइयै दिक्खो तिन्न म्हीने ते चलो मड़ेओ लेई गेई घर ते दुए लैत्ते ते जेइयै चलाइयै दिक्खे न ते ओह बी खराब होई गे केह् इं'दे कोलु लैना चीज इकदम एह इ'न्ना खर्ची खर्चियै पैहे जाओ एड्डी दूर मड़ो एड्डी दूर बजार ऐ सिटी एड्डी दूर नां कोल कश कोई दकान इक ते एड्डी दूर गेई लैते हैडफोन इं'दे कोला केह् इ'न्ने गंद माय पता नी कुत्थुआं चुक्कियै लेआंदी दियां गंदियां चीजां इ'न्ना रोह् चढ़ेआ हून कौन जां एड्डी दूर इ'न्ना पैसा खर्चियै कोई हर कोई ते गरीब ऐ हर कोई अमीर नी होंदा कोई कोई ते गरीब बी होंदा ना इक ते एड्डी दूर ऐ दकान जे गेई लैते हैडफोन हून केह् करी सकनी आ'ऊं कक्ख नी इ'न्ना गंद माल रक्खे दा कोई मन ते करा चार पंज छोआंह् उसी जाइयै होर केह् ऐक्सपीरियसं रेहा इ'यां गंद